ہیلو میں بابا نگر سے بات کر رہی ہوں آپ مجھے آٹو سے ہیلو میں بابا نگر پر ٹھہر کے ہوں آٹو ہونا مجھے بنجارا ہلس پر جانا بہت ضروری ہے مجھے بہت جلدی پہنچنا ہے آپ کو دس منٹ پہلے میں فون کری تھی ابھی تک آپ نہیں آئے کیوں اتنی لیٹ کر رہے ہیں مجھے بنجارا ہلس جلدی پہنچنا ہے ٹریفک بھی زیادہ رہتی آپ اس سے پہلے بہت دور کے بہت دور سے لے کے گیے آپ مجھے بہت جلدی جانے کی روڈ سے لے کر جائیں

وہاں کی روڈ بھی صحیح نہیں ہے آپ دوسری رٖاستے سے لے کر جائیں